मेरे स्हाब कन्नै लाकडाउन च जेह्ड़ा अस आक्खै दे आं मोबाइल ते लैपटाप यूज होएआ ऐ ओह् काफी जैदा होएआ मतलब काफी जैदा बी निं अज्जकल ते जियां पैह्ले होंदा हा कि इक घार च इक ही फोन होंदा हा लेकिन लाकडोउन दी बजह कन्नै केह् होएआ कि हर घार सानूं फोन लैन लैना पेआ जे बचैरे गरीबी गरीब हे जेहड़े बेचैरे मतलब जेहड़े ध्याड़ीदार हे उं'दियां इक ते ध्याड़ियां बी मुक्की गेइयां ते दूआ उ'नेंगी बच्चे गी पढ़ाने बास्तै फोन बी लैना पेआ क्योंकि आनलाइन क्लासां स्टार्ट होई गेइयां इ'यां सेम साड्ढे कन्नै बी होएआ कि हां दफ्तर ते चलो जाना निं ऐ लेकिन आनलाइन सारा कम्म करना ऐ ते मेरे स्हाब कन्नै लैपटाप ते जेह्ड़े जेह्ड़ा फोन ऐ ओह्दा इस्तमाल जेह्ड़ा ऐ जैदा होएआ ऐ जियां में गल्ल करां में अपने घार दी गल्ल करनी आं मेरे मेरा भ्राऽ अदूं ग्यारमीं लग्गेआ ही ते कैंह्दा घार कैंह्दा कि मम्मी मैनू फोन चाहिदा ऐ क्लासां लग्गनियां न आनलाइन हून इक ध्याड़ीदार बंदे बास्तै बड़ा मुश्कल होई जांदा ऐ क्ला एह् लैना फोन लैना क्योंकि फोन एंड्राइड फोन लैना होऐ ते ओह् सत्त अट्ठ ज्हार कोला घट्ट ते ऐ निं ऐ ते जुल्लै चार बच्चे इक घर इक घर च जिसलै चार बच्चे होंदे ते चारों चारों बच्चें आस्तै एटलिस्ट इक दो फोन दो फोन ते चाहिदे ऐ कि इक क्लास लाग ते दूआ भाई बैठग दूआ क्लास लाग ते त्रीया बैठग इ'यां इक एह् सिस्टम होई गेआ लेकिन लाकडाउन दी बजह कन्नै केह् होई गेआ में बड़ी बारी एह् चीज नोटिस कीती ऐ कि जेह्ड़े लोक न ओह् जैदातर फोन उप्पर गै डिपैंड होई गे न कोई घार दे बिच्च दूआ बंदा बैठे दा उं'दे कन्नै कोई उं'दी बातचीत निं होंदी ऐ पूरे दिन फोन फोन फोन मतलब कि फोन दा एह् सिस्टम होई गेदा कि बस फोन ही ऐ साढ़ा रिश्तेदार जेह्ड़ा फोन ही ऐ होर कुछ निं ऐ लोकें कताबां पढ़ना बंद करी ओड़ियां लोकें बाह्र फिरना बाह्र फिरना मतलब ओह् ते बंद ही करी ओड़े दा हा लेकिन एह् ऐ कि अपने घार दे गै बाकी जेह्ड़े घार दे लोक न उं'दे कन्नै गल्ल बात करना बंद होई गेई कम्यनिकेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् बौह्त जैदा घट्ट होई गेई लोक सिर्फ फोन च गै डिपैंड होई गे लैपटाप उप्पर डिपैंड होई गे वर्क फ्राम होम स्टार्ट होई गेआ में अपनी भाशा च में अगर अपना बोलां ते वर्क फ्राम होम साढ़ा स्टार्ट होई गेआ कि हां तुस घार बैठो ते कम्म करो मिगी अजें बी मिगी अजें बी चेता ऐ कि मेरा भ्राऽ केह् करदा हा ओह्दी क्लासां होंदियां हियां आनलाइन लिंक भेजना स्कूलै आह्लें ते लिंक डाउनलोड करना ते लिंक आन करना ते क्लासां स्टार्ट होई जानियां उप्पर लानी बर्दी ते थल्लुआं निक्कर च गै रौह्ना ते हास्सा बी आंदा हा कि हां एह् कनेहियां क्लासां क्लासां होआ दियां ऐ क्योंकि लाकडोउन दे पैह्लें केह् होंदा हा प्रापर अहें स्कूल जाना बर्दी पाइयै जाना अपने टाइम दा उट्ठना टाइम दा सब कुछ करना ते स्कूल जाइयै प्रापर क्लासां लानियां टीचर ने बी बड़े खुश होइयै पढ़ाना कि हां बच्चा मेरे सामने बैठे दा ते दिक्खना कि में पढ़ा दा कि नेईं पढ़ा दा आनलाइन क्लासें दे चक्करें बिच्च एह् चीज दा बड़ा प्राब्लम होएआ कि बच्चें इक ते टाइम दा निं कुछ नि बस अगर दस बजे क्लास लग्गनी ऐ दस बजे अगर क्लास लग्गनी ऐ ते उ'नें केह् करना ऐ कि साड्ढे नौ बजे उट्ठना ते पौने दस बजे तक न्हाई धोइयै ते सिर्फ शर्ट पानी ते टाई पानी ते दस्सी ओड़ना टीचरें गी कि हां जी मैडम जी अहें दफतर अहें अहें त्यार होए दे आं अहें क्लासां लाने बास्तै स्टार्ट होए दे न लेकिन टीचर बी टीचर बी बड़े लटरमस्त रेह् क्लासां लाओ नेईं लाओ उ'नेंगी कोई फर्क निं पौंदा ऐसा निं में सारें टीचरें दी गल्ल निं करा दी आं लेकिन कुछ होंदे कि हां ठीक ऐ एह् क्लासां ला दा ऐ ते होमवर्क देई ओड़ना होमवर्क देईं ओड़ना बच्चा पढ़ा दा नेईं पढ़ा दा उस चीज दा कुछ निहा पता चलदा होमवर्क देई ओड़ना आनलाइन आनलाइन गै उसी सबमिट करवाओ बच्चा चीटिंग करियै टैस्ट देआ दा चीटिंग करियै होमवर्क करा दा कुसै गी केह् पता बच्चे अग्गें नचींदे पेरैंटस बी नचींदे होई जंदे कि हां साढ़ा बच्चा फोनै च ऐ पढ़ा दा ऐ पर कुसैगी एह् निं पता कि फोना च ओह् पढ़ा दा जां गेमां खेढा दा क्योंकि उल्लै पबजी होई गेई ते फ्री फायर होई गेई ते एह् सब गेमां बी बड़ियां चलन लगी पेइयां बच्चे ते मां प्यो गी ते आक्खियै एह् आक्खियै फोन लैंदे हे कि अस मम्मी पापा अस पढ़न लगे आं लेकिन एह् निं पता बच्चें अग्गें गेमां खेढा दे न ते लाकडाउन दी बजह् कन्नै में निं आखदी कि कुछ चीजां मतलब कि हर इक चीज नैगटिव गै होई ऐ लेकिन बड़ा जैदा प्रभाव पेआ साढ़े यूथ आह्ले गी साढ़े नौजुआन बच्चें गी बड़ा जैदा प्रभाव पेआ एह्दा मतलब उ'नें जैदातर फोन उप्पर गै टाइम सपेंड करना अपने मां प्यो कन्नै गल्ल बात घट्ट करनी फोना च गै रौह्ना चौबी घैंटे गेमां खेढनियां वीडियो दिक्खनियां लाकडाउन च सब कुछ खतम होई गेआ मतलब उं'दा आखदे ना कि मतलब उ'नें अपना दमाग लाना घट्ट करी ओड़ेआ दिमाग लाना ई बंद करी औड़ेआ ते एह् चीजां सब लाकडाउन च होइयां एह्दे इलावा अगर में पाजिटिव च कुछ दिक्खां ते केईं ऐसा निं ऐ केह् सारे गै अपने मां प्यो कन्नै कम्यनिकेशन बंद होई गेई केईं जने अपने मां प्यो कन्नै मां प्यो गी टाइम देना जिनें बड़े जने शुरू बी करी ओड़ेआ कि जेह्ड़े बड़े सवेरे जंदे हे दफ्तर ते घर शामीं घार आना ते उसलै थक्की थक्की जाना रोटी खानी ते सेई जाना लेकिन ऐसा लाकडाउन दी बजह कन्नै एह् चीज होई कि लोकें स्टार्ट बी करी ओड़ेआ मतलब कि अपने घार बाह्र बाकियें कन्नै गल्ल बात करना स्टार्ट करी ओड़ेआ उ'नें एह् चीज निं दिक्खी कि साढ़ा टाइम वेस्ट होआ दा ऐ मतलब अपने मां प्यो कन्नै टाइम स्पैंड करना स्टार्ट करी ओड़ेआ कम्म ते कन्नै कन्नै चलदा रेहा उं'दा आनलाइन लेकिन एह् ऐ कि अपने घार बाह्र आह्लें कन्नै बी टाइम स्पैंड स्टार्ट करी ओड़ेआ नेही नेही डिशां बी केईं सिक्खियां आनलाइन लाकडोउन दी बजह कन्नै कि हां अज्ज एह् बनान्ने आं अज्ज एह् बनान्ने आं ते में एह् निं आखदी कि प्रोपरली सारे जने एह्दा कोई नैगिटिव इम्पैक्ट पेआ कुछ नैगेटिव ते कुछ पाजिटिव बी पेआ जेह्ड़े बड़े दूर दूर रौंह्दे हे अपने मां प्यो कोला दूर दरार छड्ढियै अपने बाह्र बाह्र नौकरियां चाकरियां करदे हे ओह् बी जेह्ड़े हैन इंसान जेह्ड़े हैन ओह् घार आई गे होर अपने मां प्यो कन्नै रैह्ना उ'नें स्टार्ट करी ओड़ेआ होर उं'दी हर इक चीज च उं'दी मदद करना स्टार्ट करी ओड़ेआ लोक केईं जेह्ड़े केईं लोक जेह्ड़े कदें जानदे बी नेईं हे अच्छा एह् चीज इ'यां करदे न एह चीज उ'नेंगी बी एह् चीज जानने दा मौका थ्होई गेआ जिसलै लोक इक दूए कन्नै रैह्ना स्टार्ट करी ओड़ेआ